मानवके जीवनमे हरेक उतार चढ़ाव होइए चढ़ाव ओकरा कहै छै इन्क्रीजके आओर उतार ओकरा कहै छै डिक्रीजके तऽ केओ भी मानव एकटा कहने रहथिन जे शेक्सपियर नो मेन आर परफेक्ट कोइ मनुष्य पूर्ण नहि होइए जकरा कहै छै कोनो मनुष्य पूर्ण नहि होइ छै पूर्णताके अनुभूति ओकरे होइ छै जे एहि दुनिआके सान्सारिक भोग विलासिता सम्बन्धीसँ दूर अइ एहि संसारके सकल पदारथ एहि जगमाही आओर कर्महीन नर पाबत नाही तऽ ओ कोनो भी तरहके इच्छा यानी कहल गेल अछि वान्ट्स आर अनलिमिटेड चाह अनन्त होइ छै ओहि अनन्तमे अहाँ कतऽ छिए ठाढ़ कोन अहाँके चाह अइ तऽ जेहन अहाँके सोच होइए तेहने अहाँके चाह होइए तऽ नेगेटिव जहाँ तकके बात छै तऽ हम आइ तक जीवनमे पॉजिटिवे थिन्ग्सटा राखलहुँ सकारात्मके सोचटा राखबाके कोशिश केलहुँ आओर सकारात्मक सोचके बदौलति आइ तक जीवनके हरेक झँझावातसँ हम उबरैत छलहुँ उबरैत आएल छी तऽ ओ नेगेटिवमे हम अहाँके अपन गुरु कार्ल मार्क्स अरस्तु कि जॉन रॉबिन्सन कि एडम स्मिथ कि कौटिल्य कि चाणक्य हम हुनका विषयमे नेगेटिव कि एस्टेटमेन्ट युटिलाइज करी ओ नेगेटिव एस्टेटमेन्ट युटिलाइज हम पहिने अहाँके कहि देने छी कहि देलहुँ जे नो मेन आर परफेक्ट हन्ड्रेड परसेन्ट पूर्ण कोई नहींं होता है सओ परसेन्ट केओ भी सद्गुणसँ भरल नहि होइए सद्गुण जकरामे बेसी छै आओर अवगुण कम छै तऽ हुनकर सद्गुणके बड़ाइ होइ छै सद्गुणके चर्चा होइ छै साथ साथ यदि क्रिटिसाइज पर्सन होइ छै आलोचक पर्सन होइ छै तऽ ओकरा जिम्मामे दस बस प्रतिशत आलोचनात्मक गलती भाव विचार छै किएक तऽ सओ परसेन्ट सही भाव विचारवलाके हमरासन विद्वान भगवानके रूप मानै छी जकरामे एको परसेन्ट विकृति नहि छै आओर ओकरा नेगेटिव थिन्ग्स नहि छिए तऽ हम इएह कहब जेकि हम नेगेटिव नहि ककरो कहि सकै छी एहि दुआरे यदि हमरा पॉजिटिव नहि लेनाइ छै तऽ हमरा नेगेटिव दिस देखनाइओ नहि छै नेगेटिव तऽ ओ देखै छै जे थ्योरी आइटम्सके रचना नहि करै छै सिर्फ आलोचना करै छै थ्योरीके रचना करबाके लेल कतेक मेहनति लागै छै कतेक परिश्रम होइ छै कतेक पढ़बाके कोशिश करै छै तहन ओ थ्येरोटिकल आइटम्सके बनाबै छथिन लेकिन आलोचना एकटा जेनरलो पर्सन साधारणो व्यक्ति कऽ दै छथिन जेकि हिनकामे ई कमी रहि गेलै जेना हम एकटा छोट मोट उदाहरण स्वरूपमे रामायणके उदाहरण देब जे जखन जनकनन्द जनकके दरबारसँ अयोध्या भार गेल छलै तऽ ओतऽ कोनो भी चीज दुसबाके लेल नहि भेटलै तऽ एकटा मूर्खसनके औरत कहलखिन जे अहाँसबके किछु दुसबाके लेल नहि भेटैए तऽ देखिऔ ने बूटके मुँहे टेढ़ छै तऽ कोनो चीज तऽ ओकरा आलोचनालए भेटलै